वेळ हो म्हज्या लायफाचो एक खूब म्हत्वाचो भाग आसा आमी जेन्ना ल्हान आसता तेन्ना आमचे कडेन खूब वेळ आसता पूण करपा खातीर चड काय म्हत्वाचे आसना तरी सुद्दां ह्या ल्हान ल्हान गोश्टी आमी कशी करता कितल्या वेळे खातीर करता ताजो परीणाम आमकां आमच्या फुडाराक कळटा जेन्ना आमी वेळेन सगळी कामां करतात तेन्ना आमची लायफ खूब सुशेगाद आस आनी रितीनुसार वयता पूण जेन्ना आमी हिंच गोश्टी वेळेर करना जाल्यार आमकां तेचो खूब पश्चताप जाता आनी ताचो परीणाम खूब वायट आसता आनी तो वेळ आमचो वेस्ट जाता जेन्ना आमी व्हडले जाता तेन्ना आमकां खूब कामां करपाचें आसता आनी तेन्ना आमकां वेळ कमी पडटा वेळेचो सारको उपयोग आमकां ह्याच वयान करपाचो आसता आनी ह्या वेळेन आमी जी गोश्टी करता ती खूब म्हत्वाची आसता आमच्या फुडारा खातीर वेळ ही एक असली गोश्ट आसा जी आम आमची लायफ घडोवंक शकता आनी मोडूय शकता वेळ ही गोश्ट खूब जपून वापरपाची आसता एकदां वेळ गेलो की तो परत केन्ना मेळना